हमारे जोधपुर जिले के जो लोग है वो काफ़ी अलग प्रकार के व्यवसाय करते हैं कुछ जो सामान्य व्यवसाय है उनको वो काफ़ी अलग अपनाते हैं उनको जो अपना कैरियर है उनको उसके उसके लिए वो अपना जो व्यवसाय है उनको वो मनाते हैं उनके कैरियर के हिसाब से उनको वो डालना चाहते हैं उनका जो व्यवस्था जो व्यवसाय है उस जिले की उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको बनाए रखता है जो हमारे जोधपुर जिले की अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है वहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वहाँ पे जो जीवन के जो तरीके हैं उनमें भी काफ़ी योगदान करते हैं जो वैसे हमारा व्यवसाय है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है जीवन का तरीका है वो भी सुधरता है जिले का विकास भी होता है इस प्रकार से वहाँ पे व्यवसाय के लिए काफ़ी है जो वहाँ पे टूरिज्म है जैसे भी बाहर से लोग आते हैं भ्रमण करने के लिए घूमने के लिए जो भी धर्मानिक स्थल है जो भी देखने योग्य चीज़ें हैं उनको काफ़ी लोग बाहर से यात्री है जो देखने के लिए आते हैं वहाँ पे घूमने के लिए आते भ्रमण करने के लिए तो उनसे भी काफ़ी अच्छी स्थिति होती है जो आर्थिक सहायता है वो भी होती है पैसे की इनकम होती है जिससे जिले का योगदान होता है वहाँ पे कुछ लोग है जो फलों की सब्जी के सब्जी भी करते हैं जो खाने की जो सब्जी है उसका भी उत्पादन करते हैं तो उससे भी हमारे जिले का विकास होता है और जो हमारे यहाँ पे जो भी नॉनवेज होता है मीट की जो दुकानें हैं उसके भी जो है मीट का जो बजार है वहाँ वहाँ वहाँ पे वो काफ़ी है तो इस तरह से उनसे भी हमारा जो जिले का व्यवसाय है वो काफ़ी बढ़ता है जो और जो कई प्रकार के छोटे जो सैल्स होते हैं जैसे कपड़े की सेल है जूते वगैह की सेल है उनकी भी काफ़ी जो दुकानें हैं जो गोदामें हैं फैक्ट्री हैं बनाने की जो कंपनी है वो भी मौजूद है तो इस प्रकार से हमारे जिले का काफ़ी व्यवसाय बढ़ता है और जो हमारे यहाँ के जो लोग है उनको उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है इससे तो और इससे हमारे पूरे जिले का विकास भी होता है